دہلی میں جہاں تک تعلیمی نظام کا تعلق ہے تو یہاں پر تعلیم کا سلسلہ تو بہت اچھا ہو گیا ہے لیکن ابھی بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس پہ حکومت دہلی کو توجہ دینی کی ضرورت ہے جیسے کہ اساتذہ کی کمی بہت سارے اسکولوں اور کالجوں میں ہے اور اگر اساتذہ ہیں تو بھی ان کے پاس ٹریننگ نہیں ہے جس سے بچے کی تعلیم پر اثر پڑتا ہے اور اسکے علاوہ میرے خیال میں اساتذہ کو بھی بہت سارے اسکولوں میں تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ بچوں کو صحیح طریقے سے تعلیم حاصل کرنے میں ان کی مدد کر سکے کیوں کہ یہ بچے ہمارے قوم کا مستقبل ہیں اور ان کی تعلیم ہی ان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے